सोन वड़ो वड़ो ॼम्मूं मोहन थाल पलंग टोड़ पेड़ा लॾूं मेसू ॾोठी सिङर जी मिठाई नारेल जी मिठाई पतीशो टिकिड़ियूं लोला मिठा संबोसा नुक्ती सिङर सोन पपड़ी भुॻल माओ रबड़ी इमरती तोषा खीरणी नानखटाई चम चम